पहिरियों असां चेस खेॾंदा हुआसीं त हुनमें असां टे टे चारि चारि ॼणा वही करे खेॾंदा हुआसीं हाणे मतिलब जो आहे लूडो जीअं लूडो थियो हुनमें चारि चारि ॼणा खेॾंदा हुआसीं हाणे जो जेके फ़ोननि में अची विया आहिनि कंपूटर में अची विया आहिनि जीअं खेॾंदा आहियूं त उहो मजो ई न आहे हाणे मतिलब मतिलब जेको पहिरियों वारो हिसाब हो पहिरियों त हाणे अकेलो ॾिसी ॾिसी ॾिसी करे खेॾूं था जीअं हुनमें गेम था खेॾूं फ़ोननि में था ॾिए खेॾूं असां लेपटॉप में खेॾूं था कंपूटर में था खेॾूं ऐं वञी करे ॿाहिरि बि खेॾंदा हुआसीं वञी करे पहिरियों पैसनि सां विझी करे सिक्का विझी करे खेॾींदा हुआसीं हाणे हूअ पैसनि वारा खतमु थी विया आहिनि हाणे मतिलब इलाही थो हले हाणे मतिलब पहिरिर्यों चारि चारि टे टे ॼणा हलदा हुआसीं खेॾंदा हुआसीं ॾाढो सुठो लगंदो हो हाणे हूअ कम न रहियो आहे हाणे मतिलब जेको थिए थो ॾाढो सुठो थिए हाणे मतिलब जो आहे जेको हले थो ॾाढो सुठो थो हले उहो हाणे टाइम पहिरियों वारो वियो हाणे इलाही मतिलब गेम अची विया आहिनि असां जीअं खेॾूं थी मतिलब हूअ मतिलब पहिरियों वारो जमानो वयो हाणे मतिलब मुश्किलूं वधी वियूं आहिनि जेके मतिलब पढ़यलु लिखियलु आहिनि हूअ वधीक था खेॾन जेके आहिनि घटि पढ़यलु लिखियलु हुननि खे एतिरो खेॾण न थो अचे उनखे मजो ई उनमें ईंदो आहे जीअं पहिरियों वारी गेमूं खणी करे वही रहंदा हुआ हुनमें वधीक हुननि खे मजो ईंदो हो हाणे हूअ मजो खतमु ही थी वियो आहे हाणे मतिलब छा कयूं हाणे पहिरियों वारा ॾिसो विया हाणे पहिरें पोइ पहिरियों हाणे वारा ॾिसूं पर असांखे त पहिरियों वारे में ॾाढो मजो ईंदो हुयो जीअं टे टे चारि चारि ॼणा खेॾंदा हुआसीं हाणे त अकेलो थो खेॾणो पए छा कयूं